नैजिथाम जानुवारि जिगुजौ गुजिब्रै नैजिबा फेब्रुवारि जिगुजौ गुजिद' जिबा नभेम्बर जिगुजौ गुजिद' जिस्नि जुन नैरोजा नैजिनै थामजिसे दिसेम्बार नैरोजा नैजिथाम